माबोरै दं औ आदसा दाथ' इन्डिपेन्डेन्स डे साब्बिस जानुवारि फैगासिनो दङ आरो बिनि बिनि सिगां सिगां जोंना जिद' नबेम्बर फैगासिनो दङ जिद' नबेम्बराव एबार माबादि खालामनो सानदों औ औ औ गथ'फोरखौबो लाफानांगौ सार लाफागोनना लाफाया नोंथांमोननि माबायालाय एबार गथ'फोरखौ लाफानानै औ गथ'फोरखौ लाफानानै औ खाथि खालानि माखासे मोजां मोजां इन्थिलेकसुयेलफोरखौ लानानै मोजां सावरायनो हायोबाथ' आरो गथ'फ्राबो मोजांसिन बुजिगोन आरो थुनलाइखौ जौगालांनायाव माखासे हेफाजाब होनो हागोन थिगैनो दङ जों जोंनाबो बिदिनो सिन्था खालामदों एबार माने गथ' गथाय ज' लानानै जायगानि माखासे गोरों गोराफोरखौ लानानै माने मोजाङै फालिनो जों नाजागासिनो दङ बा प्रिपारिसन खालामगासिनो दङ ओमफ्राय साब्बिस जानुवारिआथ' फैगासिनो दङ औ एबारथ' साब्बिस जानुवारिनि थाखाय माने जोंना गथ'फ्रा बिराथ माने साब्बिस जानुवारिआव रंजानो बा साब्बिस जानुवारि फोरबोखौ फालिनो जोबोद माने मोदोम गुदुं आरखि गथ'फ्रा दा नोंथांमोननियावसो बोरै बोरै सोलिनानै दङ बा बोरै बोरै फालिनो नाजादों एसे खिन्था हरदो सार औ औ औ दाथ' गथ' गथायफोर मोन्थिनायानोथ' जोंनि थाखाय साबसिन खामानि जोंथ' बैसोया थांगासिनो थांगासिनो हिसाबै दा गथ'फ्रा जाखांबोगासिनो हिसाबै दा जोङो जोंनि रोंनाय रानाय बेखौ गथ'फोरनो जोङो फोरों लांनांगौ बे जोंनि दायथ' नङा होमबा सार औ औ जेन औ दे दे थेंकिउसै दे